नमस्कार समय के साथ बिहार के सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के विषय में बात ये है कि जैसे बिहार की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को कैसे विकसित किया गया है इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है बहुत सारे चित्रकार पेंटर इसमें हमारे जितने भी कलात्मक कैरेक्टर्स हैं उन सबकी उसके बाद कहने के बाद लोक गायिका लोक गायक हमारे कवि प्रमुखता से जैसे हमारे विद्यापति जी मैथिली कोकील और मिथिला कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा जी इन सब की सभी का हमारे बिहार के सांस्कृतिक विरासत में काफी योगदान रहा है कलात्मक के क्षेत्र में जैसे हमारा मधुबनी क्षेत्र मधुबनी की पेंटिंग आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में पूरे देश से अब आगे भी निकल चुकी है पूरे विश्व में जैसे इन्होंने अपना जैसे परचम लहराया मधुबनी पेंटिंग के बारे में आज इसे हर जगह पसंद किया जाता है विश्व में भी जहाँ भी हमारे बिहार के लोग निवास करते हैं उनका भी इसमें काफी योगदान रहा है मधुबनी पेंटिंग को एक जगह से दूसरे जगह तक विस्तारित और प्रसारित करने में मधुबनी पेंटिंग हमारे विश्व विरासत का एक हिस्सा है हमारे भारत की विरासत है हमारे बिहार की विरासत है इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं पेंटर हो कलाकार हो कवि हों इन सब का इसमें काफी योगदान रहा है उसके बाद जैसे एक तरह से कलात्मक क्रियाकलाप में जैसे मंजूस मंजूशा पेंटिंग ये भी पेंटिंग का एक क्षेत्र है क्षेत्र विशेष है इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका इसमें काफी योगदान रहा है प्रिंटिंग हमारे बिहार की पहचान रही है खास करके मधुबनी की और इस तरह से कहा जाए तो पूरी मिथिला की एक पहचान बन बन के रह गया है हमारा एक कला संस्कृति और इसके साथ बिहार की कला संस्कृति भी काफी हद तक जुड़ी हुई है समय के साथ इसमें निरंतर विकास होता रहा है कला हो संस्कृति हो लोक गायक के क्षेत्र में जो भी हो इन सब चीजों का हमारे बिहार में काफी विकास हुआ है आज से नहीं बरन जब से हमारा बिहार प्रदेश बना जब से यहाँ पेंटिंग जिसमें प्रमुख रूप से मधुबनी पेंटिंग जिसका काफी योगदान रहा है हमारे बिहार की कला और संस्कृति की क्षेत्र में इसमें बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार की भी काफी योगदान रही है इसको बढ़ावा देने के लिए आज मिथिला पेंटिंग हमारे भारत में नहीं बिहार में ही नहीं पूरे विश्व भर में इसकी काफी ख्याति हुई है इससे जुड़े हुए कलाकारों की ख्याति हुई है बहुत सारे ऐसे कलाकार जिससे इसके क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पद्मविभूषण आदि अवार्डो से नवाजा है जिससे हमारे बिहार का गौरव काफी बड़ा है इस बिहार के गौरव को बढ़ाने में हमारे कलाकार हमारे सरकार हमारे स्थानीय लोग जो इनको पसंद करते हैं उनकी काफी योगदान रही है जो भी हो जब से अगर बिहार की कलात्मक क्षेत्र की बात किया जाए तो जैसे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो इनके सहयोग के बिना हम इसको और आगे तक नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसमें सरकार की भी योगदान की काफी आवश्यकता आवश्यकता है बिहार प्रदेश की सरकारों की भी इसमें काफी आवश्यकता है जैसे जिला स्तर पर जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको भी इसमें बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए जिससे हमारे बिहार की कला और संस्कृति पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में और प्रचलित हो विख्यात हो विख्यात हो थैंक यू